چیف منسٹر نیتیش کمار پرائم منسٹر نرندر مودی ڈیفینس منسٹر راج ناتھ سنگھ ممبر آف پارلمنٹ اسد الدین اویسی وزیر داخلہ امت شاہ